हा ॿुधायो हा मां ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल मां थी ॻाल्हायां तव्हांखे एडमिशन कहिड़े दर्जे लाइ खपे अच्छा तव्हांखे एलकेजी जी एडमिशन त ज़रुरु थी वेंदी बाक़ी थड स्टेंडड लाइ मुखे ॾिसणो पवंदो स्कूल में त सीट खाली आहे कि न न आहे तव्हां हुतां ट्रांस्फर सटिफिकेट वठी आया आहियो अच्छा त असांजे स्कूल में कीअं जिमनास्टि सिखाईंदा आहिनि योगा सिखाईंदा आहिनि स्वीमिंग हफ़्ते में हिकु दफ़ो हूंदी आहे तव्हांखे स्कूल जे तर्फ़ा फीस में बुक्स करिकुलम किट सॼी ईंदी आहे उहा सभु हितां मिलंदव हुनमें बुक हूंदव युनिफॉम हूंदव युनिफॉम में ॿ नॉर्मल युनिफॉम ई हूंदव हिकु पीटीअ जी हूंदव हिकु थधियुनि जे पाइण जी असां जेकिट ॾींदा आहियूंं ऐं स्वीमिंग कॉस्टयुम ॿारनि खे पाण खणी अचिणो पवंदो आहे घर मां उहा स्कूल न ॾींदो आ त उहो तव्हांखे पंहिंजे तर्फ़ा वठिणो आहे ऐं असां हॉकी सिखाईंदा आहियूं फूटबॉल सिखाईंदा आहियूं फूटबॉल मैस्ट्रोल जी असां मैट सिखाईंदा आहियूं जेके अॼुकल्ह सिर्फ़ लंडन में आई आ्हे उहा असांजी स्कूल इंट्रोडयूस कई आहे त असांजे स्कूल में इहा फैसिलिटी आहे हुअ तव्हां पर्सनली ईंदव त ॾिस जो मैट केहिॾो अलॻि आ ॿारु पाण पेंहिजे लेखे ई एन्जॉय कंदो आहे ऐं ईंडोर गेम्स में बि कीअं जीअं अगरि ॿाहिरी बरसाति पवे थी त पोइ असां ॿारनि खे अंदरु ई स्कूल जे खेॾाईंदा आहियूं हुनमें ॿारनि खे अलॻि अलॻि क़िस्म जा जीअं लुडयो थिआ चेस थिआ बेंडमिंटन थिआ टेबल टेनिस थिया इहे सभु असांजे स्कूल में अंदरु सुविधाऊं आहिनि ऐं असां हिकु कीअं पीटीएम वठंदा आहियूं जंहिंमें पैरंट्स ऐं टीचर जी मीटिंग थींदी आहे हिकु कलमिनेशन वीक वठंदा आहियूं जंहिंमें तव्हांजो ॿारु तव्हांखे अची ॿुधाईंदो त हुन छा सिखियो आहे तॾहिं माना हिनमें छह हफ़्तनि खां पोइ थींदो आहे जेको त तव्हांजो ॿारु पाण तव्हांखे ॿुधाईंदो की उहो क्लास में छा छा सिखे थो इहा असां वटि जेके न्यूं टैक्नीक्स आहिनि उहे अथव ऐं फीस जेकी तव एलकेजीअ जी साल जी असी हज़ार जेकी तव्हांखे टिनि इंस्टॉलमेंट में भरणी आहे ऐं बस फैसिलिटी अलॻि अथव ते हिन जे वारे ॾींहुं जे सीट खाली हूंदी त फीस ज़रूरु ॿुधाईंदीमांव ऐं बस फैसिलिटीअ जा तव्हांखे पेसा अलॻि भरना पवंदा उहा असांजी माना तव्हां जी एड्रेस जेका हूंदी जितां बस जो रूट हूंदो हुनजे हिसाब सां तव्हांखे अमाउंट ॿुधाए वेंदो असां केंटीन फैसिलिटी बि ॾींदा आहियूं ॿारनि खे प्लस कूपन ॾींदा आहियूं असांजे हिते जेके नैनियुं कमु कंदियूं आहिनि आंटियूं उहे ॿारनि खे वठी वेंदियूं आहिनि कूपन लाइ स्कूल जे तर्फ़ा मिलिया वेंदा आहिनि त उहे कूपन स्क्रैच करे ॿार खाई सघंदा आहिनि त उहे तव्हांखे टे महीना स्कूल जे तर्फ़ा हूंदा आहिनि बाक़ी तव्हांखे नव महीनिनि जा पेसा भरणा पवंदा आहिनि जे तव्हां हुनमें इंट्रस्टिड आहियो त पोइ उहो ॿुधाइजो बाक़ी फीस तव्हांखे ॿुधाई मांव बस जे रुट जे हिसाब सां बस जा पेसा ऐं रोटी जा पेसा पोइ ॿुधाईंदीमांव हा हा ठीकु आहे स्कूल जो नंबर अथव मां तव्हांखे मेल करे थी छॾियांव अॻिते हुजेव त भली ॿुधाए छॾिजो थैंक्यू